हमरा सभक गाँवमे दुर्गा पूजा काली पूजा अर्थात जत्तेक पूजा होइ छनि ओहि सभमे नृत्यके महान भूमिका होइ छथि निभाएल जाइत छथि आर ओहि सभमे नृत्य महत्वपूर्ण रूपसँ होयबे टा करैत छथि आओर हम सभ दुर्गा पूजाके अवसर पर बहुत विशिष्ट रूपसँ तैआरी करैत छी जेहिमे कि माँ दुर्गाके मूर्ति बैसाएल जाइत छथि आओर तरह तरहके जगह जगहसँ लोक सभ आबिके ओतऽ मेला लगबैत छथि जहाँ पर बहुत सारा तरह तरहके सामान रहैत छै लोक बच्चा बूढ़ बुजुर्ग महिला तथा युवा युव सभ जाइत छथि ओतऽ मेलामे अर्थात रात्रिके समयमे जागरण होइत छै जहाँ पर बहुत भारी मात्रामे लोक सभ जाइत छथिन आओर ओहिमे भाग लै छथिन एहिके अलावा काली पूजामे सेहो इहे होइत छै दिन भर मेला रहल महिला सभ खोइँच भरऽ जाइत छथिन आओर बुजुर्ग बच्चा युवा सभ जाइत छथिन माताके दर्शन करऽके लेल अर्थात रातिमे सेहो जागरणके व्यवस्था कयल जाइत छनि माता रानीके अयबाक अवसभ अवसर पर ओहिके अलावा जे छै नृत्यके गायक गायिकाके अवस्था व्यवस्था सेहो कयल जाइत छनि जहाँ कलाकार सभ नृत्य करैत छथिन अथवा गाना सेहो गाबैत छथिन गीत गाबैत छथिन आओर सभहक मनोरञ्जन भक्त जनके करैत छथिन तेहिके बाद छठि पूजाके सेहो महान विशेषता अछि हमरा सभहक एहिठाम छठके अवसर पर हम सभ चारि पाँच दिन पहिलहेसँ छठिके जे अछि पर्ब से मनाएल जाइत छै जेना कि पहिला दिन नहाय खाय होइत छै जेहिमे पबनैतिन सभ नहाय छथिन ओहिके ओहिके बाद अरबा अरबआइन खाइत छथिन आर ओहि दिनसँ लहसुन प्याज सभ खेनाइ छोड़ि दै छथिन ओहिके बाद होइत छनि खरना खरनामे सुबह से लऽ कऽ राति तक एकटा अन्न या जलके मात्रा ग्रहण नहि करैत छथिन पबनैतिन सभ आओर निर्जला उपवास रखैत छथिन खरनाके दिन तेहिके बाद रातिमे खरनाके नैवेद्य दऽ कऽ सभ अर्घ्य सभ अर्घ्यौतीके नैवेद्य दऽ कऽ ओकरा बादमे पूजा कऽ कऽ तहन बाल बच्चा घरमे सभह सभगोटेके नैवेद्य दऽ कऽ पबनैतिन सभ ओहीठिमन बैसके खरना करैत छथिन आ जे भेल चाय पानि ओहिठिमन पीलनि तेहिके बादमे फेर मूँहमे एकटा अन्नके दाना या जलके ग्रास ग्रहण नहि करैत छथिन ओहिके बाद फेर दू दिन तक ओ निर्जला उपवास रखैत छथिन दू दिन तक नहि ओ मूँहमे एक जल ग्रहण करैत छथिन आओर नहि अन्नके एको गाना दाना ग्रहण करैत छथिन सँझुका अर्घ होइ छनि जाहिके दिनमे ठकुआ खजूरी पिरुकिया आ तरह तरहके पकवान बनैत छै जे छठि परमेश्वरी दिनकर बाबा दीनानाथके अर्घ देल जाइत छनि घरमे जत्तेक लोक छथिन जत्ते बेटा देओर घरबला सभहक सति अर्घ चढ़ैत छनि ओहिके बाद भिनसुरका अर्घमे सेहो सँझुका अर्घमे हम सभ एतऽ पबनैतिन सभ सूर्य भगवानके डूबैतमे अर्घ दै छथिन लोक पूरा दुनियामे सूर्य भगवानके उगला परमे अर्घ दै छथिन आओर एतऽ छठिमे सूर्य भगवानके डुबला परमे अर्घ देल जाइत छनि हुनकर पूजा कयल जाइत छनि ओहिके बाद भिनसुरका अर्घ अबैत छनि प्रात भेने तेहिमे पबनैतिन सभ पोखरि या कतहुँ ठाढ़ भेलनि कनकन्नी बला पानिमे ओहिके बाद सूर्य भगवान उगैत छथिन तखन उगैत सूर्यके अर्घ दै छथिन पबनैतिन सभ तेहिके बादमे अपन सभ धियापुता सभहक प्रसाद देलनि सभ प्रसाद खयलनि